जय झूलेलाल मूंखे हिकु ऑडर ॾियणो आहे हिकु तवा होटल मां त चार पंज डिशूं ॾियणी आहिनि ऑडर्स मूंखे टाइम घटि आहे त प्लीज़ मुंहिंजो ऑडर लिखो हिकु पनीर मटर हिकु दाल फ्राय कढ़ी राइस ऐं हिकिड़ो जीरा राइस ऐं तवा होटल ऐं मुंहिंजी एड्रेस आहे हिलवी अपार्टमेंट्स फ्लॅट नंबर फोर ज़ीरो थ्री सेक्टर थर्टी खार घर नवी मुंबई ऐं प्लीज़ मूंखे हीउ ऑडर जल्दी सां जल्दी ॾिजो की मुंहिंजे घर में महिमान आया आहिनि मूंखे किथे ॿाहिरि निकिरिणो आहे त प्लीज़ ऑडर ॾहें पंदरहें मिंटें में प्लीज़ डिलीवर करे छॾियो जय झूलेलाल